तुमच्या रॅस्टॉरंटांत म्हाका सामोसा पिज्जा भजीं इडली बर्गर ऑर्डर करपाक जाय समोसाक म्हाका ताजे बरोबर चटणी आनी सांबार जाय चटणी म्हाका तिखट नाका कित्याक ती भुरग्यांक दिवपाक जाय

हाका टॉपींग दवरतले तुमी ऑलीव मको टमाट डब्बू मिरसांग आनी चीज हें आसूंक जाय भजीं हाचे बरोबर टमाटचें सॉस म्हाका जाय इडली जी आसा ताचे बरोबर म्हाका चटणी आनी सांबार जाय बर्गरा बरोबर म्हाका मेयोनीज जाय समोसा म्हाका पंचवीस पिज्जा म्हाका धा भजयो म्हाका धा प्लेटी इडली म्हाका चार प्लेटी आनी बर्गर म्हाका पांच ह्या पद्दतीन म्हाका आयटम जाय आनी कितें तुमच्या हॉटेलांत फॅमस आसा तेंवूय म्हाका सांगात जर म्हाका तें पयलीं कळ्ळें जाल्यार हांव तुमकां आनी ऑर्डर दिवपाक शकतां देव बरें करूं